हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है जिससे सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वाट्सअप है जैसे कि फे़सबुक है और इंस्टाग्राम पे है इसपे फ़ोटो डालते हैं लोग पहले तो ऐसा कुछ नहीं था अब बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे इंस्टाग्राम पे तमाम सारी फ़ोटो डाल देते हैं चाहे जिस जहाँ की चाहो वहाँ की फ़ोटो डाल दो ऐसे ही वाट्सअप ग्रुप में तमाम तरीके की फ़ोटो डाल सकते हो आप इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है जिससे पहले हम लोगों को इससे अनभिज्ञ थे कभी ये सोचा ही नहीं था कि जो है इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी जिससे फ़ेसबुक ट्विटर हैन्डिल वाट्सएप ये सब चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं जिससे कि सब सारी समस्याएँ अब घर बैठे ही देख लो कि तमाम तरीके से लोग फ़ोटो डालते हैं कई सारी फ़ोटो डाल देते हैं जिससे फ़ोटो डाल डालने के बाद आदमी जो है कहीं भी बैठा हो किसी भी तरीके की वो बात कर रहा हो उससे आपको ये दिक्कत नहीं महसूस होती है कि हम कहाँ बैठे हैं क्या है फ़ोटो डाल दिए अपने बैठे हैं सोशल मीडिया पे डाल दिए वाट्सअप ग्रुप पे डाल दिए फ़ेसबुक पे डाल दिए आ सब डालते डालते इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि आप कहीं भी बैठे हो कहीं से बैठ के कहीं से भी बात कर सकते हो चाहे वो सोशल मीडिया से बात कर रहे हो चाहे फ़ेसबुक द्वारा बात कर रहे हो चाहे फेसबुक पे फ़ोटो डाल के अपने बात कर रहे हो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है हम लोग इससे बेखबर थे अब सारी दिक्कतें खतम हो गई हैं जिससे कि फ़ेसबुक है वाट्सएप है ट्विटर हैन्डिल है और ये वाट्सएप है चाहे जैसे अपने ट्विटर इंडिया पे डिज़िटल इंडिया हो गई है अब आप कहीं भी बैठे हो किसी भी प्रकार से बैठे हो जिससे कि सारी समस्याएँ अब ये है कि आदमी बैठा बैठा कहीं से भी बैठा हो किसी भी घर की फ़ोटो हो अपने डाल दिए इतना टेक्नोलॉजी बढ़ी है कि आप समझ ही नहीं समझते आज के बीस साल पहले कुछ ऐसा नहीं था हम लोग अनभिज्ञ थे कि कभी क्या ऐसा होएगा टोटल टोटल डिज़िटल इंडिया हो चुका है आप किसी भी प्रकार की फ़ोटो डालना चाहें आप चाहे वो फ़ेसबुक पर डाल दीजिए चाहे वाट्सएप पे डाल दीजिए या फिर ट्विटर हैन्डिल पे डाल दीजिए जिससे सभी को ये सोचने में दिक अब सोच के इस कि कभी क्या ऐसा हो सकता था लेकिन अब ऐसा हो रहा है इतनी जो है टेक्नोलॉजी बढ़ी है कि आप यहाँ बैठे हो कहीं दूर से बात करके जो है किसी से भी बात करके फे़स फ़ेस टू फे़स बात कर रहे हैं इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है कि हम लोग इससे बेखबर थे चिंतित थे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है मगर अब ऐसा हुआ है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा भारत डिज़िटल इंडिया बन गया है जिससे हम लोगों को बैठे बैठे इतनी सुविधाएँ मिल रही हैं कि यहाँ से बैठे बैठे अपने फ़ोटो डाल दिए या फ़ेस टू फे़स बात कर लिए डिज़िटल इंडिया भारत में इतना बढ़ा है इतना बढ़ा है कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इतनी जल्दी हम हमारा भारत तरक्की करेगा डिज़िटल इंडिया का तमाम तरह का सब सिस्टम हो गया है जिससे कि हर आदमी को अब बगैर डिज़िटल इंडिया के रह ही नहीं सकता है